ہیلو جی آپ کپور بلے بلے سے ریسٹ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہو تو آپ کے پاس کھانے میں ویج نان ویج کھانا ملتا ہے ویج میں کیا کیا ہے آپ کے پاس اور نان ویج میں

پیزے کے ریٹ کیا ہیں اور ایک دال کتنے کی ہے اور پالک اور نان ویج میں کُھلا ہُوا مُرغا کیسے ہے ایک کلو اور مچھلی اچھا تو میں آرڈر کر دیتا ہوں آپ بھیج دینا میں کل پرسوں میں آ جاتا ہوں ٹھیک